میرے گھر کے پاس ایک عام لائبریری ہے جہاں میں اکثر وزٹ کرتی ہوں اور جاتی رہتی ہوں جب بھی میرے کالج کی چھٹی ہوتی ہے تو میں وہاں جانا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں کا ماحول نہایت ہی خوشگوار اور پر سکون ہوتا ہے اور ایک طالب علم کے لیے لائبریری سے بڑھ کر کوئی بہتر جگہ نہیں ہو سکتی وہاں جا کر میں اردو عربی لٹریچر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنی نصابی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی ہوں میرے گھر کے اندر بھی ایک لائبریری ہے جس کے اندر قرآن دینی کتابیں اردو لٹریچر کی کتابیں جغرافیائی کتابیں انگلش لٹریچر کی کتابیں موجود ہیں جن کا اکثر میں مطالعہ کرتی رہتی ہوں آنے والے زندگی کے دنوں میں میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کی ہی لائبریری کو اپنے خوابوں کی لائبریری میں تعمیر کروں جس کے اندر میں وہ کتابیں بھی رکھوں جو میں رکھنا چاہتی ہوں جیسے کئی ڈفرنٹ طرح کی ناولس اور کتابیں جن کو میں مطالعہ کرنا پسند کرتی ہوں ان کا ذخیرہ کرنا پسند کروں گی اور اپنے گھر کی لائبریری کو اپنے خوابوں کی لائبریری میں تبدیل کردوں گی